औ

औ फ्रिसनि प्रग्रामावथ' ओरैनो जास्त बै मोनसे बेनार थागोन ओमफ्राय बेनारावहाय माखासे बिबार होनोसै नों माबायदि खालामजानो लुगैयो नों ओ माने बिबारखौ मा बायदि बायदि होब्ला मोजां जागोन नों एसे सानदों नामा

एखे कालार ना माल्टिपोल दस्रा दस्रा कालार ना एखे कालार दस्रा दस्रा कालारबो होगोन बिबारथ' होगोन ओमफ्राय आंनि साननाय बायदिब्लाथ' स्टेजआव बेनार थाबाय बिनि सायडनावहाय बिलुन बिबारफोर आरो औ बिदि होब्लाथ' मोजां नुगोन आरो बिबारनि दामफ्रासो दा बिसां बिसां जागोन दाथ' बिनि बाजेटनासो ओ बिनि बाजेटना बेखौ सोंनांसिगोनसो दखानदारानाव बिनि बाजेटना गैयाब्लाबो दा बे मोनसे पग्रामावहाय बिदिनो आंनि आइडियावहाय आं टेन जि रोजानि आंबो बिदि सानदों नों माबिदि सानो ओ बियावहाय माखसे गोबां बिबारबो फैगोन थागोन ओमफ्राय बेनाराव माखसे बिदिनो ओ नैरोजा बाजौ बिदि थांनो हागौ ओमफ्राय माखसे बेयावहाय पार्फेक्टबो थागोन बिबारखौ बिदिनो माखौ माखौ होगोन बिफोरबो मोजां होजायो ओ ओरैनो बिबारजों लोगोसे माखासे टेब बिलुन माखासे बायदिसिना बे एफर आर्ट पेपार बिदिनि माखासे माल्टिपोल जेनेबा दस्रा दस्रा कालारनि माखासे ओ आर्टिफिसियेल बिबारखौबो दिनै आं होनो लुबैदोंमोन नों माबायदि सानो औ औ दे दे दे